घुमट आरती म्हाज्या घुमट आरती ग्रुपाचें नांव श्री सांतेरी घुमट आरती मंडळ आनी म्हाजो ग्रूप म्हापशेंचो आमचे ग्रुपाची पयली पिढी आमच्या भावांची आसली मागीर मागीर जशें जशें आमचे भाव व्हडले जायत चल्ले तशें आमी ती परंपरा कायम दवरली आतां फाटलें वर्स म्हटल्यार दोन हजार बावीस दोन हजार बावीसान गोंयचें सगळ्यान व्हडलें कॉम्पिटिशन जाता तें राजीव गांधी कला मंदीर आयोजीत चौदावी अखील गोवा घुमट आरती स्पर्धा त्याच स्पर्धेंत आमकां पयलें इनाम प्राप्त जाल्लें तशेंच फाटले वर्सा आमीं खूबशीं इनामां हाडलीं पयलें इनाम आमी बारा हाडलीं तशेंच पन्नासाकून अधीक इनामां आमकां प्राप्त जालीं आनी हांव आमच्या ग्रुपाचो एक बरो शामेळ वादक शामेळ वादक म्हुणू हांवें खुबशीं इनामां हाडल्यांत उत्कृश्ट शामेळ वादक इनामां तर हांव म्हाज्या ग्रुपा बद्दल इतकेंच सांगपाक सोदतां आनीक की आमी फुडें फुडें सुद्दां ही परंपरा कायम दवरतले आनी आतां जे सिजन्स येतले तेचेर आमी आमचो बेश्ट दिवून आनीक इनाम हाडटले